मैं ये तो नहीं जानती की योग सिर्फ़ व्यायाम का रूप है या नहीं पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि योग्य हमारी रोज की ज़िंदगी मतलब हमारा शरीर बेहतर स्वस्थ रखने के लिए हमारा मन ताजा करने के लिए योग्य बहोत ही अच्छा है अगर हम योग्य रखें अपनी ज़िंदगी भर में तो हमें आनंद भी मिलता है और योग्य रहने से हमें बीमारी जैसे कि हमें अगर बीमारी हो तो बीमारी हो बीमारी होनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर बीमार अगर हम बीमार होते है तो हमारी फैमिली को भी इस सब में देखना पड़ता है और हम ये चाहते हैं कि अगर योग्य हमारी ज़िंदगी में रहे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर रहेगी और हम आनंद के साथ जी सकते हैं मन को शांत रख के बेहतर स्वास्थ्य रहेगा हमारा

योग्य होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में